हमरा भोजनमे प्रयोग करऽ बाला किछु समान अछि जे दुर्लभ होइत यऽ जेनाकि गरम मसल्ला भेलै फेर पचफोरन भेलै ओसब जीरा भेलै ई सब चीज कनी दूरसँ हमरा आरके लाबऽ पड़ैया दोकानसँ नहि तऽ हाट लागै छै ओहि हाट सँ लाबऽ पड़ैया जेनाकि मङ्गलके हाट होइ छै बृहस्पति कऽ हाट होइ छै उहे हाटसँ हमरा सबके ईसब चीज लाबऽ पड़ैया नहि तऽ ई सब नहि देबै तऽ सबजी तऽ बढ़िऑं बनतै नहि तरकारी ओहे दुआरे गरम मसाला पँचफोरन जीरा ई सब हमरा सबके खरीदेके लाबऽ पड़ैया जे दूर जाएके होइया सामान्य सामग्री तऽ सामान्ये यऽ लेकिन दूर जाएके पड़ैया नजदीकमे नहि मिलैया दुकानो जाएब तऽ ओहो दूरे यऽ घरसँ ओहि दुआरे हमसब ईसब इकट्ठे लऽ कऽ राखै छी नहि जॅं कम पड़ि गेल तऽ दूर जा कऽ हमरा सबके हाट जा कऽ लाबऽके पड़ल जेनाकि भऽ गेलै कि आब दालि छौकैके छै दालिमे तड़का लगबैके छै आब एहि खातिर तेजपत्ता तऽ तेजपत्ता यदि एकबेर खरीद कऽ रखबै तऽ ठीक छै आ नहि तऽ महङ्गा मिलतै जेनाकि अभी शिबराइत आबै छै तऽ शिवरात्रिमे बहुत आसानीसँ तेजपात सस्ता महङ्ग मिल जाइ छै लेकिन लेकिन जब ई शिबराइत चलि जाइ छै ओहिके बाद ओकरा खोजऽ पर ताकला पर बड़ी दुर्लभसँ मिलै छै आ ओ भी महङ्गा भी ओहि दुआरे इएह सब सामाग्री छै जे असामान्य छै जेना दालचीनी भेलै ई सब चीज छै जे एकेबेर खरीद कऽ थोड़े राखि लै के होइ छै नहि तऽ ईसब चीज नहि मिलै छै जल्दी या तऽ दूकान जाउ घरके अगल बगलमे दुकान तऽ छै नहि या तऽ दुकान छै दूर ओतऽ जाउ नहि तऽ हाट जाउ हाट मङ्गलके लागतै ओहो दुरे होतै एगो बृहस्पति कऽ हाट लागै छै तनि नजदीक होइ छै कनि वोहे दुआरे इहे सब सामान छै जे दुर्लभ बस्तु सामान्य होइ छै बस